ہاں الحمد اللہ ہمارے وہاں نل کا پانی آتا ہے جو جو ہاں میں مانتی ہوں کہ ہندوستان کی بہت ساری جگہوں پر پانی کی قلت ہوتی ہے اور صاف پینے کا پانی نہیں ملتا ہمارے ہمارے یہاں جو بھی پا جو پانی آتا ہے وہ صاف ستھرا اور پروسیسڈ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی گندگی نہیں ہوتی